تجارت ہمارے نبی کی سنت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت صحیح طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے ہمارے نبی نے بتایا ہے اس میں حلال روزی بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ تجارت کر کر کے بہت آگے بڑھے ہیں اور اور بہت مالدار بھی ہو گئے ہیں تو اگر سنت طریقے پہ اگر تجارت ہو تو دنیا کا تو فائدہ ہے ہی اس میں جو ہے تو سہولتیں ہوتی ہے کسی قسم کی دقت نہیں ہوتی ہے اور صحیح تجارت کرنے والا آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوگا تو اس لیے جو ہے ہر تجارت سے بہتر ہم کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی اور جو ہے چیز ہے جس سے جس سے دنیا کا فائدہ حاصل کیا جا سکے اگر کوئی چیز ہوتی تو ہمارے نبی اس کو پسند فرماتے